मिल जाएगा

ये आधार कार्ड पैन कार्ड दो फ़ोटाे और आई टी आर की फ़ोटो कॉपी आठ परसेंट

दो घंटे दो घंटे हाँ हो जाएगा ये तो आपके ऊपर है पहले सात दिनों में हाँ जी आपको कितना लोन चाहिए कितने कितना सोना है ज्वेलरी कितनी रखोगी तीन सोले में दो लाख नहीं हो पाएगा तीन तोले में दो लाख नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो कैसे करवाएंगे बेंक के अकाउंट से है एक लाख पचास हज़ार दिलवा सकते हैं आप ये कागज़ ले कर आ जाइए बैंक में जी धन्यवाद धन्यवाद